हमें अपने मार्केट में गए एक साड़ी हमने लिया वह साड़ी ले आवा घर पर बहुत मह बहुत महंगी थी हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने अपने मारी पड़ोसी हमारी दीदी गई थी और साथ में हमारे वह भी गए त हमने उनसे पैसा लिया हमको हमको लगा कि यह साड़ी बहुत अच्छी है हम भी ले लें दीदी से कहा दीदी हमें भी पैसा दे दो हम धो यह साड़ी लेंगे तो उन्ने पैसा दिया हमने एके साड़ी लिया लेकर आया अपने घर पर अपने घर पर लेकर आया तो वह साड़ी बहुत कटी निकली हमको कटी निकली तो हमने सोचा कि उसको पछाड़ दिया जब पछाड़ दिया वह साड़ी तो एकदम झिंगी हो गई एकदम फटी चिटी हो गई बहुत झिंगी हो गई तो हमने सोचा कि इतना हमने इतना हमने पैसा भी लगा दिया मगर हमारी साड़ी भी नहीं अच्छी है तो हमने फ़िर सोचा कि हमने कहा दीदी चलो हमारे साथ जिससे हमने साड़ी लिया है उसको ले चले कहें हमारा पैसा वापस कर दें तो हमने गए उसको दीदी के लिया के गए हम कहा दीदी चलो हमारी देखो साड़ी कैसी है एकदम बिकार बेकार हो गई है और उसमें गोट भी नहीं है गोट खराब हो गया है तुरंत उसको चूड़ा चुंदा हार हो गया था तो हमने दीदी के लिया गए तो उस आदमी के पास गए तो मैंने कहा कि देखो तुम्हारी साड़ी कैसी है हमारा पैसा देखो भाई साहब वापस कर दो उसने कहा कि तुम्हारी यह साड़ी नहीं वापस होगी तुम्हारी पैसा नहीं वापस होगा तो हमने क्या करे हम च हम लोग चले आए वहाँ से नहीं लिया उसने साड़ी हम ले आए फ़िर हमने सोचा हमारे यहाँ एक व्यापारी आता था वह भी साड़ी धोती लेकर आता था था हमने सोचा कि उससे ले लें तो उसी से हमने साड़ी लिया उसी से लिए तो उसे भी साड़ी नहीं अच्छी निकली उसी के साड़ी भी खराब हो गई तो हमने सोचा कि हम साड़ी लेकर आए हैं उसको तो उसको एकाक हफ्ता पंद्रह ही महीना जो उसको पहने तो वह भी साड़ी वैसी हुई उससे वैसे भी निकली वही भ साड़ी होउ ओइसे निकली हमने उसको जोहा कुछ तो वह आया व्यापारी तो हमने कहा कि आपनी साड़ी तूने कैसे हमको दिया तो कहता है कि अब तुमने पहन लिया अपने घर पर रख लिया तो हम क्यों उसको लोटेरे अगर तुम्हें देखना था तो उसी थम समय देख लेती अच्छा से तो हमने उस समय देखा नहीं था हम अपना दिखाना वह भी साड़ी नहीं सही निकली तो हमने फ़िर उसको नहीं वह व्यापारी नहीं पैसा वापस करा लेकर चला गया नहीं वापस करा तो फ़िर हमने सोचा कि कोई भी दूसरी भी कोई साड़ी हम भी और ले लें तो हमने दूसरी साड़ी कोई एक व्यापारी फ़िर दूसरा आया उससे भी हम साड़ी उससे भी हमने साड़ी वह ले लिए साड़ी लिया सोचा कि चलो हम साड़ी ले लें इस पहने इसको साड़ी के हमारे पास धोती थी हमें उस पर साड़ी नहीं थी तो हमने हमारे यहाँ शादी पड़ी थी तो हमने शायद सोचा कि दो से दो साड़ी हम ले लें दो साड़ी जब ले लिया हमने तो उसको भी साड़ी की हमने देखा तो उस लगे उस लागे तो अच्छी लगी हमको वह पंद्रह सौ में दिया दो साड़ी दिया पंद्रह सौ में हम सोचा कि वह भी साड़ी बढ़िया है चलो पहनेंगे तो हमने जब अहाँ अपने शादी में गए थे हम वह लोग देखें तो कहे कि यह साड़ी तुम्हारी तो अच्छी हु ब अच्छी है चलो पहनो ठीक है हमने कहा बहुत पैसा के साड़ी है तो पहने थे हमने उसने तो फ़िर भी वहाँ भी नहा धो लिए थे वह भी साड़ी हमारी खराब हो गई तो फ़िर व्यापारी आया तो हमने व्यापारी से कहा कि क्यों तुम्हारी साड़ी यह खराब हो गई है